आजकल के दौर में आजकल के युग में अखबारों में आज सभी अखबारों में बच्चों के लिए एक न एक सेक्शन ज़रूर उपलब्ध कराया जाता है जिसमें बच्चे अलग अलग नौकरी अलग अलग जनरल नॉलेज के बारे में पढ़ सकें और नई चीज़ों से अवगत हो सकें आज की जो भी नई नई टेक्नोलॉजी अलग अलग देशों में जो विक विकसित की जाती हैं हम उस अखबार के उन पर्टीकुलर सेक्शन में पढ़ सकते हैं और वह सेक्शन बच्चों के लिए ही बनाया जाता है ताकि बच्चे उसे पढ़ें और नई नई चीज़ें बच्चों के दिमाग में आ सकें और नई नई चीज़ों को बच्चे सभी बच्चे जान सकें क्योंकि बच्चों को अखबार पढ़ना पसंद होता है और हर कई सारी मतलब सप्ताहांत में बच्चों के लिए जो है एक सप्ताहांत ऐसा आता है जिसमें बच्चों के लिए सारी चीज़ें उपलब्ध कराई जाती हैं नई नई जानकारियाँ उससे प्राप्त होती हैं बच्चों को अखबारों में में एक सेक्शन ऐसा ज़रूर बच्चों के लिए दिया जाता है जिसमें वह नई नई तकनीक के बारे में कोई नया विकास हुआ है कोई नई चीज़ देश में बनाई गई है जोकि पहले नहीं थी या वैज्ञानिकों की नई खोजों के बारे में उन सेक्शंस में दिया रहता है ताकि बच्चे उन्हें पढ़ें और बच्चों का जो दिमाग है और एक जो बच्चों की सोच होती है बच्चे अपनी उस सोच को विकसित कर सकें ताकि बच्चे भी अपने जीवन में कुछ अच्छा करें बच्चों यह सारी चीज़ें सरकार के द्वारा प्राप्त कराई जाती हैं और सरकार के द्वारा गाइडलाइंस में रहता है कि सारे अखबारों में बच्चों के लिए एक सेक्शन ऐसा जरूर दिया जाए जिससे बच्चों में अखबार के प्रति दिलचस्पी बढ़ सके ताकि बच्चे भी मोबाइल को और लैपटॉप को छोड़कर के अखबारों से प्रेरित हों अखबारों को पढ़ें और नई नई जानकारियाँ प्राप्त कर सकें क्योंकि अखबार एक बहुत ही शानदार माध्यम है नई नई चीज़ों को जानने का नई नई खबरों को पढ़ने का जो भी हमारे देश में घटित हो रहा है या अन्य देशों में घटित हो रहा है हम उसे अखबारों के माध्यम से जान सकते हैं और अखबारों में उपलब्ध कराया जाने वाला वह सेक्शन बच्चों के मन में अखबार के प्रति एक अलग ही लगाव एक अलग ही प्रसन्नता उत्पन्न करता है ताकि बच्चे उस सेक्शन को पढ़ें उस सेक्शन में कई तरह के चुटकुले भी दिए रहते हैं ताकि बच्चे उसे पढ़ें और हंसें ताकि बच्चों का जो रुझान है वह नई नई मोबाइल और लैपटॉप को छोड़कर के हाँ अखबारों की तरफ़ बढ़ सकें वह सेक्शन आजकल के टाइम में हर अखबार में उपलब्ध कराया जा रहा है उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि बच्चे बहुत सारी चीज़ों को जान सकें पढ़ सकें और अपने जीवन में कुछ बेहतर करें आगे बढ़ सकें और उस सेक्शन में बड़े बच्चों के लिए कई सारी नौकरियों के लिए सरकारी नौकरी व प्राइवेट नौकरी के बारे में भी दिया रहता है ताकि जो बच्चे बेरोजगार हैं पढ़ाई कर चुके हैं अपनी पढ़ाई को पूरी कर चुके हैं वह उन नौकरियों के बारे में जानें उन नौकरी को उस नौकरी को प्राप्त करने की कोशिश करें और अपने जीवन में आगे बढ़ सकें अखबार में ऐसे सेक्शन का उपलब्ध कराया जाना एक बहुत ही अच्छी बात है आजकल के बच्चों को आज कल का जो युग चल रहा है मोबाइल का युग चल रहा है इस युग में ऐसे सेक्शन उपलब्ध कराना बहुत ही आवश्यक हो गया है क्योंकि जो आजकल के बच्चे हैं वह जादातर अपने खुशी कई सारे फ़ोन में और लैपटॉप में ढूँढ़ा करते हैं जोकि काफ़ी समय के बाद या कुछ समय के बाद नुकसान भी करता है और ऐसे सेक्शन को उपलब्ध कराया जाना एक बहुत ही अच्छी बात है